हमरा सबके अछि जे मिथिलाके भाषा जे छै मैथिली भाषा ई हमर बाल बच्चा बढ़िआँसँ सिखै बढ़िआँसँ बाजै बढ़िआँ इसकुलोमे मैथिलीमे शुद्ध शुद्ध मैथिली बाजै अपन पढ़ाइ हुअए इसकुलो सबमे जाहिसँ मिथिला हमर बढ़ै मैथिली भाषासँ ई हेतै जे हमर बाल बच्चाके जे सिखतै ने ताहिसँ बढ़िआँ आगाँ बढ़तै ताहि दुआरे हमर मैथिली भाषा जाहिसँ बढ़ै से पढ़ाइ हेबाक चाही पढ़ाइ भऽ कऽ बाल बच्चाके पढ़ेबाक चाही कोनो तरहके आन भाषा नहि सिखै बढ़िआँसँ पढ़ै मैथिली भाषामे जाहिसँ हम मिथिलाके छी हमर मिथिलाके आगाँ बढ़ै ई हमरा सबके बहुत पसन्द अछि जे अपना मिथिलामे रही आओर अपन मिथिलाके भाषा सीखी मिथिलाके पढ़ाइ लिखाइ सीखी इसकुलमे जाकऽ हमर बाल बच्चा सिखै ताहिसँ कि हेतै तऽ मिथिलाके से आगाँ बढ़ि सकैए ताहि दुआरेसँ हमरा सबके बहुत सौख अइ जे हमर मिथिला बढ़ै हमर बाल बच्चा पढ़ाइ करै आओर मिथिला आगू बढ़ै मिथिला बहुत पाछू भऽ गेल अइ एहिके लेल हमरा सबके बहुत कष्ट अइ जेकि हमर मिथिला बढ़ै मिथिला भाषा हमर बाल बच्चा सिखै बाल बच्चा सिखत तखन ने आगू बढ़त आओर हम कि कहब बाले बच्चा दुआरे हमसब बहुत तबाह छी जे हमर सभके बाल बच्चा बढ़ै पढ़ाइ लिखाइ करै मिथिलामे बढ़िआँसँ शुद्ध शुद्ध मैथिली बाजै मैथिली गाबै शुद्ध पढ़ाइ करै जाहिसँ हमर मिथिलाके आगाँ बढ़ै मिथिला हमर आगाँ बढ़त ओहिसँ हमरो सबके से बढ़िआँ हैत जे हमर मिथिला बढ़ऽ आगू बढ़ल अछि